जी हाँ हाल ही में मैंने एक स्मार्ट वॉच खरीदा है वह बहुत अच्छा है मैं उसको उसे यूज कर रहा हूँ उसका बैटरी कनेक्टिंग और ब्लूटूथ बहुत ज़्यादा अच्छा है तो मुझे उसको पर यूज करने में कोई परेशानी नहीं हो रही है इसलिए आप भी खरीदो बहुत अच्छा है स्मार्ट वॉच